हलो कॉपर लीफ हॉटेल परवरी न्ही हांवें तुमचे कडेन पयर एक दोन दीस पयलीं जी ऑर्डर केल्ली पळय चिकन बिरयानी आनी वॅज फ्रायड रायस तो एकदम बरो आशिल्लो आनी इतलो पावस पडटालो लायट नाशिल्ली तरी सुद्दां तुमचें जेवण टायमार पावलें आनी सगळ्यांक जेवण बरें लागलें आनी फुडाराक जर आमकां गरज पडली समज म्हाका गरज पडली किंवा आनी म्हजे कोण रिलेटीव शेजाऱ्यांक गरज पडली जाल्या हांव अवश्य तुमचो संपर्क तांचे कडेन करतलो आनी फुडाराक जर जाय पडलें जाल्यार तुमकांच पयलें प्रिफरन्स दितलो